पांच तारक्यो जो म्हाका सदांच याद उरतात त्यो म्हळ्यार बारा सप्टेंबर म्हजो चलो देवांग जल्मल्लो तीस मे म्हजो घोव दिपक हाचो वाडदीस बारा जानेवारी म्हजो वाडदिवस दोन ऑक्टोबर जेन्ना दोन हजार णवांत हुंवार आयिल्लो काणकोण तालुक्यांत हुंवार आयिल्लो तो दीस आनी चार ऑक्टोबर दोन हजार आठांक म्हजी शाळेंत नवीन नोकरी खातीर रुजूं जाल्ली ती तारीख